अ हेल' मानोमोन आगोलावथ' कक्राझारा तिं गोजासोमोन बारा बिदि टावन नङामोन थाना थ' थाना गोदोनिफ्रायनो थाना दंखायो कक्राझार महखुमा होननानै मिथिखायो बयबो दाथ' नै स्कुलयाबो गोदान गोदान स्कुल जाबाय लामायाबो नयाबो गासिबो बिलदिं जाजेबबाय लामायाबो जाजोबबाय औ फैजोबबाय दाथ' नै लामायाबो मोजां जाबाय आरो दखान थखानफ्राबो गासिबो मोजां जाजोबबाय बिलदिं जाजोबबाय न'आबोथ' बिलदिं जाजोबबाय हस्पितालयाबो गोदान फैजोबबाय

गासिबो सोलायजोबबाय दाथ' गोदोनिबायदि नंला गोदोथ' थिंनिमोन दखानफ्राबो फिसा फिसा दखानमोन दाथ' फिसा फिसा दखानानो गैला साहा दखानफ्राबो गासिबो बिलदिंनि सिङावनो जाजोबनाय जाबाय बिलदिंनि गाहायाव दखानफ्राबो दखानाबो बिलदिं जाजोबबाय गासैनो गस्ला दखान मा दखान बिलदिं सिङावनो जाबाय औ दाथ' साबसिनखौनो जाबाय होनो

बिदोनो जाजोबबाय पास बोसोरनि गेजेरावनो गासिबो मोजां जोजोबबाय दाथ' सिबाय हामसिन जाजोबबाय मा मा नांबावगौमोन

उरुफ्लेन बाग्रायाबो नै सायआवहाय आरो नैबेहायबो बायो साबसिननिफ्राय हामसिन जाबाय आरोथ' नै वालसो होसिगोन साबसिनसो जालांसिगोन हेलिकपतार बाग्राया दाथ' नै मोजांआनो जाबोगासिनो थाबाय